मैंने एक बार गुलाब का फूल लगाया था और वो छोटा था उसमें पानी डाल कर के मैंने उसे अच्छे से उसकी सेवा किया जब उसमें फूल आने लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो फूल लगाया वो खिल रहें हैं